न्यू नवी एल्ली जॉब रोल्स ह्या तेपान म्हणल्यार यू ट्यूबर कंटेंट क्रिएटर कॉमेडियन क्रिप्टो ट्रेडर स्टॉक ट्रेडर लॉयर

इन्वेस्टमेंट बँकर स्टँडाप कॉमेडियन गेमर आनी हूब तरांचे अशें येत रावतले पूण तिंका पयशे कमोवपाक सगल्या बरें आसचे कंटेंट क्रिएटर आनी यू ट्यूबर इजी वे हाचे आनी खूब तरेचे आसा बरें